ہیلو جی بھیا میں نے آپ کی کیب بک کی تھی اوکھلا چھپر والی مسجد کے لیے لیکن بھیا میری فیملی بٹلہ ہاؤس میں ہے تو آپ مجھے یہاں نہ آ کے بٹلہ ہاؤس گلی نمبر چھ سے پک کر لیں کیوںکہ اوکھلا کا روڈ کھدا ہوا ہے تو آپ کو پریشانی ہوگی میں چاہتی ہوں آپ مجھے بٹلہ ہاؤس گلی نمبر چھ سے پک کر لیں آپ کو بھی آسانی رہے گی آپ آ جائیں بھیا تھوڑا جلدی کر لیں آپ کب تک آئیں گے بھیا تھوڑا جلدی آ جائیں شکریہ بھیا